गाछीमे जे जे फूल गाछ रहल जे फल फूल जे रोपने छियै तऽ बहुत बढ़िआँ लगै छै गाछीमे अपन गाछीमे बहुत चीज एहनके गाछ छै फल फूलके आमके इमलीके अङ्गूरके लताम आर हमरा दिसन बहुत बढ़िआँ होइ छै आम सीजन बाइ सीजन होइ छै आम जे छै एक साल पर एक बेर भेल तऽ आम आरके खायल जाइ छै गाम पर दू चारि महिनाके बाद पाकि गेल ओगरबाही करलहुॅं कलममे तऽ ओगरबाही कै कऽ जे छै ओकर फल नमहर होइ छै तऽ पकल तऽ पकल पकल तब खेलहुॅं नहि तऽ आनि लेनहुॅं सीधा गाम पर की बुझलियै ओकरा पकैके खेलहुॅं कारबेट मे दै कऽ दबाइ आर दियै पड़ै छै आबक फूल फल गाछीमे बहुत बढ़िआँ सँ जे छै लगेने छी कलम आर आओर कलममे जे छै ने फूलो फड़ै यऽ फूल जे छै फूल जेना भेल सभकिछु गेन्दा फूल अरहुलके फूल कि बुझलियै आओर जे छै कनैल ई सभ सभ दसगो रङ्गके फूल रोपने छी फूलमे सुबह शाम पानि दै छी बढ़िआँ जे देखभाल केलहुॅं कीड़ा मकौड़ा कतौ लगलै नहि तऽ ओ फूलके जे छै धीरे उपयोग कयलहुॅं उपयोगके लेल आनलहुॅं घर पर घर पर धोइ धाइ कऽ धोलहुॅं गङ्गाजल अनलहुॅं फूलडाली मे रखलहुॅं तकरा पूजा पाठ करनहुॅं ओ सँ पूजो पाठ करल जाइ यऽ फूल आर सँ या घर आरके सजबैके रहै यऽ तऽ कलम सँ आनै छी फल फूल फूल अर आनि कऽ पूरा सजेलहुॅं घर दुआरि आर कि बुझलियै आ भल पूजा पाठ करनहुॅं पूजाके लेल लै गेलहुॅं फूल के बहुत उपयोग होइ छै फूलके लेल कि बुझलियै आ गाछमे अमरूद आर यऽ कलममे ओतुका अमरुदोके जे छै उपयोग करै छी देखभाली करनौ देखैत देखैत देखैत जे छै तकरा बाद नमहर भेल तोड़ि कऽ आनलहुॅं बहुत मीठ लगैत रहै यऽ खाइ पियै मे अमरूद आरके अमरूद आर आनलहुॅं तोड़ि कऽ सभ बच्चा आरके देलहुॅं उपयोग करनहुॅं कुनो भी समानके बहुते एहन गाछमे जे छै बहुत फल छै फलमे जे छै बहुत छै तकरा बाद अमरूद अङ्गूर की बुझलियै देखभाल करनहुॅं सब्जियो आर उपजै छै कलम आरमे की बुझलियै आ फलके जे छै जेना कि अङ्गुरक छै अङ्गूर आर जे छै आनलौ खेलौ पिनौ अङ्गूर आर साफ सुथरा केलहुॅं आर धाॅंगि कऽ खेलहुॅं की बुझलियै आओर फल जे छै कलममे बहुते रङ्गके उपजैत रहै यऽ देखभाल करैत रहलहुॅं की बुझलियै आओर पड़ोसियोके दए देलहुॅं दखै आरके लेल कि दखियौ ओगरबाही करू तऽ दिन राति सुबह शाम जाइत रहलहुॅं कलम कलम गेलहुॅं तऽ कनि गाछी आर देखलहुॅं कतौ कीड़ा आर तऽ नहि लगल छै फल फूलमे तऽ दबाइ छिड़काबर कै दियौ गाछके कनि राङ्गि दै छियै चूना आर नीचाँ दै कऽ एक दू फीटके छिल छालि कऽ राङ्गि दियौ चूना दै दियौ तऽ कीड़ा मकौड़ा जड़िमे नहि लगल आ ठारि आरमे जे कीड़ा लगै छै ठारि आरमे ओकरो दबाइ अबै छै कीटनाशक आओर एक पर एक कीटनाशक सभ आबै छै की बुझलियै दोकानमे जाउ कीटनाशक आनि कऽ एक दबाइ छींट दियौ कलममे फल फूलमे की बुझलियै फूलोमे कीड़ा सभ लगै छै ओहियोमे कनि छींट दियौ छिटकाबड़ कए दियौ तहन से कीड़ा सभ नहि लागत बढ़िआँ फल उपजत फूल उपजत की बुझलियै कोनौ चीजके कमी नहि रहल फूलमे कीड़ा दबाइ देखाबैत टेम पर दखबै तऽ बहुत बढ़िआँ लागत कि बुझ देखावटी तकर बाद जे छै